गोदोनि दिनावहाय एम्फौ लाथा बे एम्फौ लाथा मानि एम्फौ फिथोब फिसियोमोन बे फिथोबनिफ्रायनो फिसा फिसा खुन्दं बानायनानै जेनबा रुनानै बेखौनो जिरनानै खुन्दं बानायोमोन आरोना आमफ्राय बेफोरखौ उल खुन्दुं मुगा खुन्दं सिल्क खुन्दुं होनो आमफ्राय बेफोरनिफ्राय मोन्नाय एम्फौखौबो जों जायोमोन जायखौ जों लाथा होनना बुङो आमफ्राय गोदोनि दिनाव आगर गोदोनि दिनाव माने दानि दिनावबो दं आरोना जेरै फारौ मेगन बैग्रि आगर दाउसा मोख्रेब हाजो आगर आर'नाइ बेफोरबायदि आरोना आमफ्राय दानि दिनाव मोजां मोजां आर'नाइ न'वावनो दायो दख'नाजों लोगोसे बिदिनो दख'ना फालि आर'नाइ दायो आरोना आमफ्राय गोदोनि मानसिफ्रा गासिबो जि दानो रोङोमोन दानियासो माने गावनि फरायनाय मानायाव टाइम बेस्टनि थाखाय दानो हायि जालांबाय आरोना दानो रोंनो रोङै जालांबाय आमफ्राय बिदिनो गोदो जि दानायाव साल गान्दै माखु सोरखि बेफोरखौ नुनो मोनोमोन आरोना आमफ्राय आगर थिखोनोबा जेरै सलगरि आगर बेफोरखौ थिखोनोबा लरेन्सनि आगर बेफोरखौ थिखोनोबा गुना नांगौ जायो आरोना गुना आमफ्राय दानि दिनाव जों बांसिनानो जिफोरखो मेचिनाव दानाय नुनो मोनो दानि दिनाव दानाया दख'नाफ्रा गोब्बा गोब्बा गोदोनिया रोजामोन जेरै इन्दिफ्रानो जाहैबाय दा जों बेफोरखौ मोन्नो थांला बिनि थाखायनो बेफोरबो दाम जालांबाय आरोना आमफाय गान्नायावबो मोजां नुयो स्टेनडार्ड नुयो बेफोर गोदोनि आबै आबौवानो बानायबोखानाय जेराव उल जि उल मुगा बेफोरो बुहुत दाम जालांबाय आरोना आमफ्राय जोंनि सिख्लाफ्रा दा बेफोरखौ दानाय लुनायखौ बावगारलांनो हमबाय जायनि थाखाय गुबुन हारिफ्रासो बेफोरखौ बजबनानै लाबाय जोङो मोजां मोजां जि गान्नोबा गुबुननिफ्राय बायनानै लाबोनांगौ जायो आरो आरो बेलेक जायगायाव बायनानै लाबोनांगौ जायो जेरै सारिनिफ्राय दख'ना बानायनाय माबानाय बेफोरसो जालांबाय आरोना माने जोंनि हादरनि जोंनि कालसारखौ बेलेकआसो बोनानै लाबाय आरोना आमफ्राय बिदिनो जोङो आर'नाइफोरखौ न'वावनो दायो आर'नाइ गामसा दख'ना जेरै दा फारौ मेगन हाजो आगर बेफोदनो जोंनि जिखो समायसिन होयो आरोना आमफ्राय जायखौ जों लानायाव मोजांबो नुयो जोंनि बेफोर दख'ना आर'नाइ बेफोर जोंनि ट्रेडिसनेल बा जोंनि हारिमुवारि जोंनि हारिनि मोनसे सिनायथि आरोना जायखो जोङो गानबा दख'ना फालि गामसा बेखौ गानबाथाय जोंखौ बर' होन्ना सिनायो जों महाबा गायगायाव थांनानै जों जोंनि कालसार बा हारिमुखौ देखायनो थाखाय जों दख'ना गामसा आर'नाइ फालि बेफोरखौ लायो जायखौ जोंखौ गानोबा गोजाननिफ्रायनो बर' होननानै सिनायो आरोना आमफ्राय बिदिनो दानियाथ' गिदिर गिदिर मिचिन ओंखारबाय गिदिर गिदिर मिचिनावसो जि जोमखो दायो लुयो आमफ्राय गोदोनि दिनाव आखाइजोंनो दायोमोन गोदोनि दिनाव आखाइजोंनो थावख्रि लुयोमोन थावख्रि लुनाय मानाय दानिया दिनाव बेफोरखौ जों नुनो थांला